मा औ थाङो आं सानफ्रामबो फानखायो उदालगुरि हाथायाव गुधला जायोना बेहायनो बावहायनो आं फानबाय थाखायो ए हा फैब्लानो जाबाय फै औ औ आं बावनो फानबाय थायो उदालगुरि बाजारावनो दामआ दामआलाय बिदिनोसै महनसेयाव नौस' आठस' हाजार इदि थाङो आरो सम लानानै सम दाम सम लानानै दामआ हायो माब्लाबा जौओ बेबायदि आरो

दे ए ए फै फै फानफै आं लांबाय थाखायो फै जिखिजाया लेखा लानानै लेखा लानानै लाबोब्लानो जाबाय माया हाथायाथ' मोजाङैनो सलियो माइ फानो मैगं फानो अनेख फानो बावनो आं फानबाय थायो सानफ्रामबो औ मोनजोबो गासैबो बाहायनो मा दं मा मा नांगौ

ए खनसे फानब्लानो रोंगोन नोंबो खनसे फानदावब्लानो

औ औ दे फै जेबो नङा दे

जेबो नङा आं आंहाथ' फानखायो बावनो गासैबो न'खरनि मैगं थाइगं बाइयो आं बावनो लायो औ औ लाखायो आङो लांखायो फानखायो ए दे जायो होमब्लाबो नों फानफेरा नालाय मोनसेखौनो लाजेननायदो आरो जायो दे जेबो नङा औ बारायाथ' बाराय नांलाया डेलि बाजार जायो डेलि बाजारावनो लांबाय थायो आं औ हाथाय बाजार नांलाया बारायालाय जायो बुधबार हाथायाबो जायो माने डेलि बाजारावबो फानो आरो आं माइआबा मा मा माइ दे दे जायो माइ लानानै माइ माइ लानानै माइ दाम मोनो माइ लानानै माइ दामआ खम जायो माइ मोजांब्लालाय मोजां दाम मोनो हाथाय गैयाब्ला हाद्रि हुदा गैयाब्ला मोजां दायो बिदिनो सोलिगासिनो दङ औ औ औ दे दे